दाव आबादनि फालांगि खालामोब्ला जोङो गोबां जेंना नुजायो सरासनस्रायै जोंनाव जेंनाफ्रा जोबनो थाङा दावखौ जोङो जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय जोबोद जोथोन लानांगौ जायो बेराम आजारफोर जायोबा मुलिफोर बाहायनांगौ जायो अबावबा थांनांगौ जायोबा बिसोरखौ नायफिननो थाखाय जोङो मानसि दोननांगौ जायो आदार गालांनांगौ जायो जों बिसोरखौ बिराथ जोथोन खालामबासो जों बिसिनि फालांनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हायो जोंहा दाव आबादाव फ्राय जेंनाया सोमजिबाय थाखायो आरो ओंखायनो जोङो जेंनाफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय बिसोरखौ बिराथ जोथोन लाबाय थानांगौ जायो दावखि दावला साफा खालामनांगौ जायो आबाद खालामनांगौ जायो आदार होनांगौ जायो जेंनाया बेफोरखौ मावोबासो जों जेंनानिफ्राइ बारग'नो हायो मुलि बाहायनांगौ जायो सम सम दावफ्रा माबाफोर जायोब्ला बेराम आजारफोर जायोब्ला जों बिसोरखौ मुलि बाहायनानै बेरामनिफ्राय बारग' होनांगौ जायो बिसोरनि देहानि जेंनाफोरखौ बारग' होनांगौ जायो ओंखायनो जोङो बे दाव फालांगिखौ खालामनायाव गोबां जेंनाफोर नुजायो बेफोर जेंनाफोरखौ बिदिजोंनो जों बारग'नांगौ जायो दावखौ फिसियो फिसियोब्लाबो जों बिराथ जेंना जायो जेंनानिफ्राय बारग'नोबो जों मुलि गोबां बाहायनांगौ जायो खस्थ' खालामनांगौ जायो नङाबा जों दाव आबादखौ फालांगिखौ खालामनो हाया आदारावबो गोबां खरसा थाङो मुलिफोरबो थाङो आबारबो खालामनायाव खस्थ'बो गोबां मोनो